अह आंसो सोंबावनांगौ आंनो सिन्देल नांगौमोन एक्स' दुइस'निबाबो जागोन अबेयाव नांदोंबा बे फनआ एह दे नों दखानखौ माला खुलिगोन दे होमबा आं थांगोन माबायदि सेन्देल दंबा दे होमबा दाम खमनिखौनो दाम खमनिखौनो लागोन आङो आंनोबो नांगौ फिसाजोनोबो नांगौ अह बेसे फुङाव थांनांगोन बा अह अह थाग थिक बिदिनो आङो टाइम लानानै थांगोन दे अह उम एक्स' देरस'आव मोनबाबो जागोन दंना गैयाबा

आरो गस्लाफोर दं ना गैया औ

आंनो दाम गोसानिखौ नाङा दाम खमनिसो नांगौ आंनो आंहा फैसा गैया अह दाम खमनिखौनो लाबोगोन आङो

एक्स' देरस' मोनोबा आं लायगोन अह खम दामनिथार दं ना गैया आरो खब'रा बोरै माबायदि नोंनि खब'रा माबायदि मोजां ना बया होनदों

दे होमबा आं बिस्थिबारै थांगोन अह दे होमबा दोनदो